आङो गामियाव थानो मोजां मोनो मानोना गामियाव मैगं थायगं आबाद मावनानै जिउ खांनो हायो आरो जोङो लोगोफोरजों रंजा बाजायै थानो मोजां मोनो गामियाव न' खाथि खाथि न'खर थांलायनानै बेरायहैलायनो बेरायहैलायनो मोननायखाय गामियाव थानो मोजां मोनो आरो जोङो गामियाव गामिनि मानसिफोरजों रायज्लायनाय अनज्लायनानै थानो हायो बेनिखायनो आं गामियाव थानो जोबोद मोजां मोनो जों थांना थानायनि जिउ राहायाबो दङ जोंना गामियाव थानानै आबादफोर मावनानै जिउ खांनो हायो जों गोबां सुबिदा दङ गामियावबो गामियाव दखान होनानैबो जिउ खांनो हायो बेनिखायनो आं जोबोद मोजां मोनो गामियाव थानो जोंनिया गामियाव थाब्लाबो फरायनायनि दखान बाजार जानायनि सुबिदाया दङ सोलोंथाय लानायनि राहायाबो मोजाङानो

जोंना गामियावहाय न'खर न'खर मिलायनाय जायो रायज्लायलायनाय जायो बिनिखयनो आं बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय जों गामियावहाय लोगोफोरजोंहाय बेरायहैनो हायो रंजानो हायो गेलेनो हायो फरायसालियाव गामियाव ज' ज'यै थांनो हायो बेनिखायनो आं जोबोद मोजां मोनो आरो बिनिफ्राय जोंनि गामियावहाय जों ज' थानानैहाय रंजानो हायो गामिनि मानसिफोरजों थांलायनो हायो आरो गामियावहाय थानानै बहाबा गेलेहैनाय खेला दुला गेलेनो मोजां मोनो फरायसालि थांनाय समाव थांनानै फैनानै लोगोफोरजों ज' ज' गेलेनो मोजां मोनो आरो थांना थानायनि थाखाय गोबां आबाद मावनानै हा हु लानानै आबाद मावनानै जिउ खांनो हायो द'खान बाजाराव मैगं थायगं फोनानै फानहैनो हायो बेफोरजोंनो गोजोन खुसियै जिउ जिउखौ थांना थानो हायो